अस वैष्णो माता गेदे हे ते उत्थें लाई लैओ कि केड्डी बड्डी जगह् ऐ ओह् इक बड़ी बड्डी टफ प्हाड़ी ऐ इ'यां माता दे स्थान ऐ गड्डी ते जानी ते चाहिदी उत्थें पर केड्डी बड्डी जगह् ऐ ओह् प्हाड़ी ऐ असें लाई लैओ कि चार घैंटे असें माता दे स्थान उप्पर पुज्जी गेदे है इक दो घैंटे असें उत्थें दर्शन करदे लाए असें इ'न्नी जल्दी लाई लैओ कि भाई रातीं दस बजे चढ़े हे ते सबैह्रे चार बजे आए हे खल अहीं ते एह् साढ़े आस्तै बड़ी बड्डी गल्ल ऐ जय माता दी